हेल'

औ खुलुमबाय

आस्सा औ आं केबिनावनो दं नै ओमफ्राय मादैयालाय हाथाइखौ सानफ्रामबो फुयो ना फुवा फुयो ना बे हाथाइ सानाया बे बैसो जाबाय ना मादैना

बैसा जाबाय न' आस्सा आस्सा बैसो जाब्ला माने बे हाथाइआ रोदाया बोराय लाङो नालाय ओमफ्राय गुदि बेबो बे बिदिनो बोरायनायखाय लुस जानानै बेनो सायो आरो ना ओंखायनो मादैया भिटामिनफोरखौ जाबाय था मुलि हरनायखौ ड'क्टर हरनायखौ ओमफ्राय हाथाइखौबो फुबाय था सानफ्रामबो ओमफ्राय आस्सा आस्सा

जाफिनबाय ना होमब्ला दायो जेनेबा नोंना हाथाइआ सेवबायब्ला नोङो बेखौ बर'ननानै दोननो हागोन नों बे जेनेबा गोदान हाथाइ लगायनो हागोन दायो बे सेफखासो नालाय जेनेबा साखादोंब्ला डिस्टार्ब होदोंब्ला नों हाथाइखो बर'नखानांगोन आरो ना ओंखायनो नोङो जेनेबा मोनसे केबिनाव फैदो आं जेनेबा नायनोसै माला अपारेसन खालामनो हायो ओमफाय हाथाइखौ बर'ननानै गोदान सोना होनोसै माने जागोन दा औ आस्सा दिन थारिखखौहाय नों गाबोन फैदो ओमफाय अपारेसननिखो जों नायनोसै जेनेबा गाबोन नों जेनेबा जायोब्ला गाबोननो खालामनो हागोन आरो नङाब्ला मुलिजों हामोब्ला सान्थामसो जानानै नायदो इमप्रुभ जायाब्ला जोङो अपारेसनखौ खालामनो हागोन आरो ना गोहो से औ

औ औ औ औ औ फै जेबो नङा नोंनि हाथाइखौ बे गेसे जानायफोरखौबो जों जेनेबा टाइट खालामना होफिनजोबनो हागोन अपारेसन नायनानै आरो ना औ जागोन दे दे होमब्ला गाबोन फैब्लानो जाबाय दे औ जागोन दे